आं दाखालि गंसे मबाइल बायनानै लायदोंमोन मबाइल खौ मोजां मोननानै लायदों आरो आङो लायनानै मोजांआनो मबाइला नायनोबो मोजां रेदमि रेम फ्राबो मोजां आरो गेम गेलेनायफ्रावबो बेराथ मोजां मबाइला नेट फ्रावबो बेराथ स्फिद खारो बे आरो

सासे मानसिनोबो खिन्थादों मबाइल खौ माबादि नोंनि मबाइला होननायाव मोजां होननानै खिन्थादों आं मोजांखाबो मबाइलाबो बेनो आरो बेराथ स्फिद मबाइलालाय